मैं जबलपुर के चौसठ योगिनी मंदिर गया हूँ जो कि वह एक प्रसिद्ध मंदिर है पर ज़्यादा पर्यटक लोग वहाँ नहीं जाते हैं इस कारण से भी नहीं जाते होंगे क्योंकि देखो पहली चीज़ वहाँ सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है क्योंकि वह अच्छी ऊँचाई पर है और दूसरी बात यह है कि पीने के लिए पानी और कुछ जैसे पर्यटन आए हैं थके हैं तो कुछ खाने के लिए और साफ़ सफ़ाई भी ज़रूरी जो कि वहाँ नहीं है तो मैं यही वह करना चाहूँगा कि जो चौसठ योगिनी मंदिर है वहाँ आएँ घूमें और जो जो भी साफ़ सफ़ाई जो भी चीज़ें हैं क्या क्या होनी चाहिए वह आप अपने शहर में जाकर लोगों से चर्चा करें कि नहीं यहाँ पर डेवलपमेंट ज़रूरी है और की अपेक्षा जैसे आप भेड़ाघाट जाते हैं तो वहाँ भी भीड़ होती है उसी प्रकार से चौसठ योगिनी को भी अपन को एक अच्छा तीर्थ स्थल बनाना है